हमर सीतामढ़ी जिलामे हमर गाँवमे घर छै कुआरिमे जेकि यहाँके मेजरगंज ब्लॉकमे एगो हॉस्पिटल छै जाहिमे कि हम सभ जाइ छी तऽ एगो डॉक्टर दू गो डॉक्टर ओहिमे रहेला सरकारके इसभ चीज पर नजरि भी देबैके चाही जाहि के कारण मरीज जब आबेला तऽ ओकरा एगो कपड़ामे फुर्सत न होइके चलते एगो कपड़ामे बिना साफ सुथराके ओकरा सभके देखेला आओर यहाँ दवा दारुके भी बहुत दिक्कत होला जाहिसे कि किछु एहन दवा होला कि डॉक्टर लिखेला तऽ ओ हॉस्पिटलमे न पाइल जाइला आओर गरीब आदमीके पैसा न होइके कारण बाहरसँ खरीद न सकेला ओहिके चलते हमरा यहाँसँ शहर तऽ बहुत दूर बा सीतामढ़ी जिला पच्चीस किलोमीटर बा जोन कि संसाधनके भी कमी होला हॉस्पिटल कहियो कहियो एम्बुलेन्स देबेला आ कहियो कहियो ओ बाहर जब चल जाइ छै तऽ न देइ रहल छै एहुके चलते बहुत गरीबके दिक्कत होइ छै सीतामढ़ी जिलामे भी जब जाइ छै तऽ ओकर पूरा जे एहि चीजके दवा दारू न मिल पबै छै एहिके चलते यहाँके पेशेन्ट बहुत ही जादा दिक्कतमे आकऽ दम भी तोड़ दै छै काहे लऽ कऽ यहाँसँ सीतामढ़ी जाइमे डेढ़ घण्टा कमसँ कम लगै छै एहि सभ चीजके सरकारके सोचैके चाही कि हर ग्रामीण इलाकामे एक बढ़िऑं हॉस्पिटलके बन्दोबस्त करल जाइ आओर हॉस्पिटलके साथ साथ ओहिमेके जे डॉक्टर भी होइ छै कमसँ कम तीन चारि पाँच गो डॉक्टरके भर्ती करल जाइ छै काहे लऽ कऽ एगो प्रखण्डमे एगो या दूगो डॉक्टरसँ पूरा प्रखण्ड न एडजस्ट होइ छै काहेकि कुछ एहन भी मरीज अबै छै कि जे इमर्जेन्सी होइ छै ओकरा हम सभ देखै छियै कि हमरा हॉस्पिटलमे न ऑक्सिजन है न कुछौ बा न समय पर दवा दारू दै बला कोइ नर्स बा एहि सभ चीजके सरकारके निवेदन बा कि देखल जाइ आओर इसभ शहरमे तऽ उतना देखैके लेल न मिलै छै काहेकि वहाँके लोक जागरूक छै पढ़ल लिखल छै आओर वहाँ भी एहि सभ चीजके दिक्कत तनिका बहुत होइ छै पर वहाँके सरकार इसभ बातके समझै छै आओर एकर निदान करै छै